میں عام طور پر رات کے کھانے میں ہلکا کھانا بناتی ہوں جیسے ہماری کھچڑی ہو گئی اور چاول وغیرہ ہو جاتے ہیں ہمارا رائتہ یہ سب میں ڈیلی تو نہیں بناتی لیکن ہلکا کھانے بناتی ہوں زیادہ تر میں رات کے کھانے میں جیسے کہ ہمارا پیٹ بھاری بھاری نہ ہو ہماری ہیلتھ اچھی رہے اور کھچڑی میں میں زیادہ تر جو ہماری ہیلتھ کے لیے اچھے رہتے ہیں مسالے وہ ڈالتی ہوں جس سے کہ ہماری ہیلتھ ہمیشہ اچھی رہے اور ہم بیمار نہ پڑیں زیادہ اور دوپہر کے کھانے میں میں روٹی کے ساتھ کوئی ہلکی سبزی بناتی ہوں جیسے تورئی وغیرہ ہو گئی ہماری اور رائتہ حلوہ وغیرہ اور دلیا جو ہو جاتا ہے ہمارا وہ بھی میں دوپہر کے کھانے میں بنا دیتی ہوں جس سے ہماری ہیلتھ اچھی رہے میں میری فرینڈس سے بھی اس چیز کو بولتی ہوں کہ تم بھی دوپہر اور رات کے کھانے میں زیادہ تر ہلکا ہی کھانا کھایا کرو تا کہ ہیلتھ بھی ہماری اچھی رہے اور ہم بیمار بھی نہ پڑیں زیادہ